हेलो जी मैडम

मैडम मैं रमेश भोजनालय से बात कर रहा था जी मैडम क्या चाहिए मैडम आपको बताइए हमारे यहाँ तो बहुत चीज़ें मिलती है आपको वेज चहिए नॉन वेज चाहिए ठीक है मैडम मटन ग्रेवी मिल जाएगी मटर पनीर मिल जाएगा और चिकन और चिकन सिक्स्टी फाइव और चिकन टिक्का मैम हमारे पास आलू पराँठा गोभी पराँठा मटर पटारर मूली का पराँठा अभी लेटेस्ट चल रहा है भट्टा पराठा

हाँ मैम कौन सा ऑमलेट चाहिए आपको चार अंडों का पाँच अंडों का दस अंडों का दो अंडों का चार अंडों का मैम हमारे यहाँ लेटेस्ट अभी वो नया वाला ऑमलेट निकला है उसमें अंडे को ऐसे फेंट फेंट फेंट फेंट करके ऐसे बादल सामान हल्का कर देता हूँ और फिर उसको बना मैम बहुत अच्छा लगता है मैम वो कर दूँ क्या आपके लिए ठीक है मैडम वो वाला ऑमलेट अरे खा कर देखिएगा बड़ा मज़ा आता है मैम मटन ग्रेवी मैम कैसा रखना है तीखा रखना है मीडियम रखना है या फीका रखना है ठीक है मैम तो कितने लोगों के लिए करना है मैम ये दो लोग कि चार लोग पाँच लोगों तो मैम चार लोग के पराँठे में पाँच लोग का हो नहीं पाएगा मैम एक काम करता हूँ एक जन के लिए तीन पराँठे पंद्रह पराँठे कर देता हूँ और आप आठ लोग के लिए ऑमलेट कर देता हूँ और तीन प्लेट मटर पनीर कर देता हूँ

तो मैम इसका पेमेंट आप कैसे करेंगी मैम ऑनलाइन करेंगी मैम ऑनलाइन तो ठीक है मैम ऑनलाइन ले लेंगे आपसे आप क्या बात है और मैडम आपके डिलेवर करवाना पड़ेगा कि आप यहाँ से उठा लेंगी मैम उसके भी आपको चार्ज देने पड़ेंगे हमें थोड़े मैम कहाँ है आपका रेसिडेन्ट वैसे हाँ तो बस मैडम पच्चीस रुपये लगेंगे कितनी देर में चाहिए मैम आपको ये बताइए हाँ मैम बिल्कुल अभी एक घंटे में डिलेवरी करवा देता आपके घर के नीचे एकदम ठीक है मैम ठीक है मैम ऑडर प्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद